हांव एक क्रिकेटर सो म्हाका म्हजें जॉब त्याच फिल्डान करपाचो आशिल्लो म्हजें करियर सो हांवें च्युज केलें बॅचलर इन फिजिकल एज्युकेशन आतां तें करपाक हांव गोंयान कॉलेज सोदतालो ती गोंयान गोंयान एकूच आसा कॉलेज पूण ताजी फी खूब कंपॅरड टू अदर स्टेट्स तरी म्हाका ऑपशन नासल्या कारणान म्हाका थंय करचें पडलें आतां म्हजी ती डिग्री ती सोंपपाक आयल्या बट फी खूब आसल्या खूब आसल्या कारणान म्हाका सायडीक पार्ट टायम कोचींग दिवची पडटाली कित्याक म्हजो मागीर मंथली एक्सपेंस म्हाका बरो सुट्टालो आतां त्याच कारणान आतां फुडें हांव मास्टर्स करपाक वतलों ती वतलों हांव महाराष्ट्रांत कित्याक गोंयांत तें अवेलेबल ना सो महाराष्ट्रांतूय सेम जातली पोवपाक थंय फीस कमी आसा बट घराच्या भायर रावता म्हणल्यार मंथली एक्सपॅंस तसोच वाडटलो थंय सुद्दां हांवें खबर काडल्या की थंय सुद्दां आमकां कोचींग करपाक मेळटा भायर आतां हांगा पोवपाक गेल्यार लोकांक कितें दिसता ह्या फिल्डांत खूब आसा पयशे खूब आसा बट जॉब वेकन्सी तितली नासता लोकांक दिसता हें इजी बट पीइ सर म्हणजे पीइ टीचर कोण आसता तांकां फूल टायम ग्रांवडार रावचें पडटा भुरग्यांक प्रत्येक स्पोर्टाक रेडी करचो पडटा प्रत्येक एकटिवीटी सगळे कोण कोण आसा तांकां इंपोर्टंस सांगचो पडटा कित्याक तूं फिल्डार आसपाक जाय कित्याक खेळपाक जाय कित्याक एक्ससायज इंपोर्टंट तें तांकां सगळें सांगचें पडटा नाजाल्यार हांगा फक्त भुरगे आसात ते सद्या फोनार विडियो गेम्स खेळटात तांकां ग्रावंडार हाडून तांकां खेळा बद्दल सांगप तांकां खेळाची आवड दिवप हें म्हजें काम तें हांव करतलों फुडें